औ खोनादों ना औ बे हथेलफ्रा माबादि सोलिना दं हथेला आंना मावग्राफ्राबो मोजाङै मावदोंना ओमफ्राय माबाफोर जादोंदा खास्थ'मारफोर जादोंदा मोजाङै सोलिदोंना ओमफ्राय बे बिदर लायनाय मानाय मैगं थायगंफोरा एसे बाजारफ्राव सोलिगासिनोखा दा मेनेज खालाम गासिनोना सानसेयाव बेसेबांसो मानसि हाबो

फन्द्र सरल' ओमफ्राय दाथ' सोलिना दङ ओमफ्राय दा मा मावग्राफ्रा जेबो उसुबिदा जायाखै दा

ओमफ्राय फंसे खोथाया बे माबाफ्रा सानसेयाव बेसेबां जायो बे माबाफ्रा हथेलयाव मानसि हाबनायफ्रा औ इंखामा इंखामा इंखामा अन्लागि थाएमाथ' सोलायाखै दा सिगांनि बायदि खुलियो दा थाएमा खुलियोना फुंनिफ्राय फुंनि नयथानिफ्राय मोनानि आदथा नयथा थिगानो दं

एसे माबाफोरखौ एसे जोथोन लाबानो जाबाय हथेलनि मावग्राफोरखौ नोजोर होबानो जाबाय बोथोरा गाज्रि बोथोरा दा अनेग गाज्रि सोलायबाय नालाय आरो ना बे मा मा जादों मा मा जायाखै खारेन्टफोर माबा माबि गाज्रि जादों नामा मेसिनफ्रा बायनो थांनाय समाव एसे थाल लाब्लानो जाबाय खालामब्लानो जाबाय सुबिदा उसुबिदाखौ नायनानै ओमफ्राय दा मोजाङै सोलिदों नालाय ए मोजाङै सोलिदों नालाय होन्दों आङो र' थांगोन आंबो हथेलाव समफोर थांगोन आङो